साढ़े इंटरनैशनल दियां जेह्ड़ियां सीटीज़ न एह्दे पंज नांऽ अ'ऊं सनान्नी तुसेंगी पैह्ला आई गेआ सिंगापुर दूआ आई गेआ लंडन त्रीआ आई गेआ हॉंगकॉंग चौथा आई गेआ बाल्ली पंजमां आई गेआ क्वीनसटांग ते साढ़े जेह्कियां इंटरनैशनल दियां पंज सीटियां एह् बी हैन होर बी बड़ी सारियां न पर तुसें पंज पुच्छी दियां न ओह् पंज में तुसेंगी एह् सनाइयां न इक बार अ'ऊं रपीट करियै तुसेंगी फ्ही सनान्नी इक बार फ्ही सनान्नी तुसेंगी अ'ऊं सिंगापुर आई पैह्ली सीटी लंडन आई दूई हॉंगकॉंग आई त्री बाल्ली आई चौथी ते पंजमी आई लास्ट ग्रीनस्टौंग एह् साढ़ियां इंटरनैशनल दियां जेह्ड़ियां पंज पंज शैह्र न जित्थुआं असेंगी मतलब मश्हूर शैह्र जेह्के इंटरनैशनल पर साढ़ै एह् एह् पंज शैह्र न